हाँ जी जी कौन सा ओके तो आप यहीं रहते हो कि आप बाहर के हो अच्छा ओके तो आप हाँ जी वीवो आपने कौन कौन अभी बोला फिर से रिपीट करिए हाँ जी तो उसमें सबसे अच्छा है कि वह एल ई डी स्क्रीन है और उसकी बैटरी परसेंटेज जो है वह पूरे दिन चलती है और उसके अलावा उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वह भी बहुत अच्छी है और फौर्टी टू मेगा पिक्सल का कैमरा हैं एंड सामने वाला जो कैमरा है वह एटीन मेगा पिक्सल हैं और उसके अलावा उसकी कॉलिंग सर्विसेस भी बहुत अच्छी है हाँ हो पाएगा हाँ जी उसमें फोर जी भी सिम लग जाएगी फाइव जी सिम के साथ ऐसा होगा कि अगर आप कोई ऐसे कनेक्ट क्शन या ऐसे कोई नेटवर्क जगह पर होंगे जहाँ पर फाइव जी कनेक्ट हो सकता है तो वहाँ वह कनेक्ट हो जाएगा बाकी आपका फोर जी भी चल जाएगा हाँ उसमें सब ठीक है मेमरी थर्टी टू जी बी है हाँ वह भी मिल जाएगा आपको कौन से कलर में चाहिए आपको आपको नीला रंग में भी मिल जाएगा हरा भी मिल जाएगा काला भी मिल जाएगा सफ़ेद भी मिल जाएगा हाँ आपको किस्तों में भी मिल जाएगा अगर आप अलग अलग क़िस्त भरना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो वैसे वह जो मोबाइल है उसका जो प्राइस है वह थर्टी तीस हज़ार है तो आप उसकी बारह महीने की क़िस्त भी बनवा सकते हो आप तीस हज़ार को डिवाइड कर दीजिए बारह से एंड उसमें दो हज़ार का इंटरेस्ट लगेगा बस बाकी सब सिम सेम रहेगा जी